हमरा गीत अच्छा लगै छै जकरासँ की आमके बगीचामे बहुत अच्छा गीत छै बहुत सारा गीत मैथिलीमे आएल छै जकरा सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै गीत शादीके गीत भी आयल गीत आजकल कैसेट गाना निकालि गेल छै बहुत अच्छासँ दिखैमे अच्छा सुनैमे लागै छै जकरा आमके बगिया सास ससुरिया ई सब गीत आयल छै लोक लोग विवाह गीत कैसेट सब गाना आजकल बहुत सारा आबि गेल छै जेकी सुनैमे कोइ दिक्कत नहि छै कुछ लोग तऽ एकरा अफवाह भी फैलाए दै छै नीक नीकसँ सुनबै तऽ एकरा बहुत सारा एहन गीत सब छै जेकी लोकके दिल के छुबि जाइ छै बुझु लोग तऽ गीत सुनिके रो पड़ि जाइ रो पड़ि जाइ छै जकरा सँ की कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन किछु गीत एहन भए गेल छै जे कि मैथिलीके किछु अफवाहमे गायके मैथिलीके भाषाके खराब करै छै किछु दिक्कत नहि होयल छै लेकिन कुछ हो जाइ छै जकरासँ की कोई दिक्कत नहि छै या कभी कभी मैथिलीमे कुछ गीत के गाबैै छै जेकी गाँवमे बहुत सारा संस्कृत कार्यक्रम होइ जाइ छै जेनाकि छैठमे मैथिली गीत गायकऽ छैठ शुरू करै छै दिक्कत नहि छै लेकिन कुछलोग तऽ कहै छै की मैथिलीसँ की होतै हिन्दीमे गाबी तऽ ठीक रहैत लेकिन मैथिलीके बढ़ाबैल बढ़ाबै लए पड़तै जेसे मैथिली हमर भाषा बहुत आगू तक जाइ आओर पूरा बिहार दरभङ्गामे तऽ मैथिली बहुत जादा गायल जाइ छै वहाँ तऽ रोज गीत गाबै छै मैथिलीमे जेकी कोइ दिक्कत नहि छै अच्छा बात छै लेकिन कोइ प्रॉब्लम नहि छै